हर घर मे हर परिवार मे स्त्री पुरुष मे सब काम काज बाॅंटल है सबके अपन अपन सबके फर्ज है अपन सबके कर्म है सब पूरा करै छै स्त्री है तऽ घर के अन्दर के खाना बनाबे के कपड़ा धोए के बर्तन धोयके सारा काम सब घर के स्त्री सब करै छै आ पुरुष है तऽ पुरुष के सबके बाहर के काम करै के होइ छै बाहर से कमा करके खेती बारी सब कुछ करे के परै छै घर से बाहर जेतै काम होइ छै ऑफिस सँभालै छै कोइ भी बाहर के जे काम होइ छै से जै छै बाहर कमा के अबै छै ओ घर मे पैसा दै छै तऽ घरे के स्त्री है तऽ घरे के संभालै छै घर के सुचारू रूप से स्त्री भी चलऽबै छै पुरुष है तऽ पुरुष बाहर से कमेलक तऽ बाहर से सबके पूरा परिवार के भरण पोषण कैलक स्त्री आओर पुरूष के भारत मे पुराना पुराना टाइम से ही सबके अपन अपन रीति रिवाज के हिसाब से सब के काम बाँटल है हालाँकि अब है तऽ ओसब सब नियम सब कानून सब खतम हो गेल है सब रीति रिवाज सब प्रथा सब खतम हो गेलै धीरे धीरे है तऽ अब बदलाव आ रहल है पुरुष सब पुरुष भी घरे के काम करै छै खाना बनऽबै छै सबके हाथ बँटबै छै बाहर मे भी काम करै छै स्त्री है तऽ स्त्री भी घरके साथ साथ घरके बाहर भी काम करै छै सब ऑफ़िस चलऽबै छै सब काम सब करै छै गाड़ी घोड़ा सब सब चलऽबै छै केकरो मे कोइ भेद भाव अब ना रह गेलै ओ स्त्री भी घर के बाहर अपन पैसा कमा करके अकेले ओहो रह भी सकै छै ओकरा कोनो प्रकार से केकरो हेल्प ना लेतै फिर भी चल सकै छै साथ साथ दोनो मिल करके अब है तऽ सब कुछ आराम से सब घर परिवार सब चलाबै छै